आं आंनि हास्थायनाय बुस्थुखौ मोनोब्ला आं बेराद रंजायो बेराद गोबावनिफ्राइनो आं बे बुस्थुखौ हास्थायबाय थायै थायै मोनबोला आं बेराद रंजानाय मोनो